आगोल जोङो ओंखाम ओंख्रि संना जाब्ला लाइथ गैयामोन लाइन गैयामोन साथि लगायनानै बन लगायनानै थाव गैयाब्ला ओंखाम संना जायोमोन दानि दिनाव आर' मालाय न' गंफ्रोमबो फहर जाजोब्बाय एख' सिन्था गैला भाबना गैला बेसेबा खस्थ'मोन संना जानाय मावना जानाय माला फैगोन हाजिरा मावनो थांनायाबो थाव जोबलाय लांनाय बन जोबलाय लांनाय गथ' गथायखौ फुन्थु फुन्थ दोननानै जोङो खोमसि खोमलाव खामानि मावना फैब्लाथाय बिफाया माला मोनफैगोन फुजा फुजा जाहोयोमोन जों गथ' गथायखो ओंखाम ओंख्रि दानि दिनाव इफोरबायदि गैला फैसा थाखानिबो आंखाल गैला माइरं दैनिबो आंखाल गैला सानसे हाजिरा मावब्लानो फासस' सयस' मोनो इदोमालाय दा मोजां जाबाय सलिनाया बेसेबा खस्थ'मोन इसोराखो आगोलो आंखो उन्दैयावनो फन्द्र' बोसोरावनो हुवाया लाखाना थांनानै ओय दस्रा जायगायाव बेसेबा आलाय सिलाय खालामनानै गथ' जाना गथ' साब्रैखो बेसेबा खस्थ'यै फेदेरबाय फोलावबाय आं खोमसि खोमलावैनो लेखा फरायनोबो रोङा मानोबो रोङा आंथ' बेसेबा साथि लगायना लेम्प लगायना फिसा साब्रैखो फरायागारा फरायनो होयोमोन आङो दे दा बाबा फैब्ला ओंखामखो मोनजागोन संखांब्ला फिसाफोर दा खस्थ'यैनो फरायनानै ला होननानै रायलाय बुलाय फरायनो होयोमोन आं फिसाफोरखो इसोराखो गाननाय जुमनाय गैया मालायनि जि जुम लंपेन्ट गस्ला जिनायफोरखो बियै बियै फिसाफोरखो फरायनो होदोंमोन आङो दा इसोरनि अननायाव सबखौनो मोनबाय सरखारनिफ्राय फहरबो मोनबाय दा इसे सान्थियाव फैबाय दा बिराद दुखुसो नांबोयो आगोलनिखो भाबिब्ला फिसा फिसौ फेदेरनाय फोलावनायखो बेसेबा खस्थ'यै जाबोबाय इसोर